हाँ जी हाँ जी प्रतीक गोविल बात कर रहा हूँ मैम मेरी क्या है काफ़ी दिनों से तबियत ख़राब है मैम तो मैं आने में अभी असमर्थ हूँ मैम मैं तो अभी स्कूल नहीं आ पाऊँगा कुछ दिन क्यों मैम मेरी कोई शिकाएत आई है क्या मैम क्लास में तो मैं आता हूँ पर वह टीचर्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा तंग करतें हैं इसलिए मैम अभी क्लास में मैं इसलिए मैम मैं इस क्लास में आना थोड़ा बंद कर दिया है मैंने मैम टीचर्स मे को काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करतें हैं और जो बच्चे हैं वह उनकी साइड ज़्यादा लेती हैं मेरी साइड ज़्यादा नहीं लेती हैं अभी बीच में मेरे को एक स्टूडेंट ने भी मेरे को मारा था इसलिए मैं भी बीमार हो गया हूँ तो मैं अभी कुछ दिन और स्कूल नही आ पाऊँगा मैम मैम मेरे को ज़्यादा तबियत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया अब मैम मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा मैम इस बात का ओके मैम मैं आप से कल आकर मिलता हूँ मैम